मैं अपनी पेंटिंग से एस इस तरह से लोगों को प्रभावित करती हूँ कि सबसे फर्स्ट मोटो मेरा किसी भी पेंटिंग को बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि मैं उसके पीछे एक लेसन या एक शिक्षा छोडूँ मतलब उस पेंटिंग को देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ वो पेंटिंग खुद ब खुद कुछ कहती है जैसे मैंने हाल ही में अभी तीन चार पेंटिंग्स बनाई थीं मेरी फर्स्ट पेंटिंग है जिसमें मैंने पेड़ बचाओ मतलब पेड़ को न काटना और किस तरह से उसका यूज करना है उस हिसाब से पेंटिंग बनाई थी वो पूरा उसमें दर्शाया था मैंने पिक्चर्स में सेकेंड पेंटिंग मैंने मत बताया बनाई थी सेव वाटर मतलब पानी बचाओ आजकल हम सभी जानते हैं कि पानी का बहुत बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है पानी का बहुत यूज़ होना है और पानी की कमी होनी ही है आगे जा कर तो उस पेंटिंग में मैंने पूरा ये दिखाया था कि क्या क्या कर सकते हैं हम जिनसे हम पानी को ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं कम यूज़ करके भी हमारा काम कर सकते हैं तीसरा था हमेशा कूड़ा जो रहता है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए तो वो उसके भी क्या फायदे और क्या नुकसान हैं उसको थोड़े से एक दो एग्जांपल्स के तौर पर मैंने दिखाया था अपनी पेंटिंग में तो इस तरह से मैं कुछ न कुछ लैसन मेरी हर पेंटिंग बोलती है तो यही मैं दिखाती हूँ कुछ भी बनाने पेंटिंग बनाने के पहले मैं अपने दिमाग में ये बिठा लेती हूँ कि मुझे क्या दिखाना है कि लोग मेरी पेंटिंग से ज्यादा मेरे एक्यूरेसी या मेरे उससे ज्यादा उस लेसन को ग्रैब मतलब अपनी तरफ लें और उसको फॉलो करें उसको दिमाग और अपने जीवन में लाएँ ताकि वो उस चीज को फॉलो करके उस पर चल पाएँ तो यही मेरा उद्देश्य रहता है